अॼुकल्ह सोशल मीडिया जो ज़मानो आहे हर कोई सोशल मीडिया सां जुड़ियलु आहे अॼु ॾिसूं था की लाखो करोड़ो माण्हू यूट्यूब ते इंस्टाग्राम ते रील्सूं ठाहिनि था केतिरा ई माण्हू आहिनि जेके डांसर आहिनि डांस यानी की सिंधी में चवंदा आहिनि नाच डांसर केतिरा ई आहिनि पर उन्हनि मां मूंखे जेकी राघाणी सारंगराय ऐं विने वॉक शो ॾाढा प्रिय आहिनि तंहिंमां बि असां सिंधियुनि जो रतन जेकी राघाणी मूंखे वधीक प्रिय आहे उन जी डांस करण जी अदा त पुछो ई न उन जा लखो करोड़ो फॉलोवर्स आहिनि ऐं उन जो डांस क्लास बि हलंदा आहिनि